ल्हानपणांसान हांव वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांनी शाळेंत भाग घेतालें डान्स आसूंदी काणी सांगपाचें गाणे म्हणपाचे अशें खुबशे कार्यक्रमांनी हांव भाग घेताले तातूंत एक तरेची मजा आसताली तातून खुबशे अनूभव पळोवपाकूंय मेळ्ळे एक एकपटी जेन्ना आमी कार्यक्रम करतात तेन्ना खूबशीं अडचणी येतात स्टेजीर वतगीर आमी डायलॉग विसरताली एकमेकाक आपटून सकयल पडटाली डान्स करतना खूब हास्य जाताले थोडी रडटाली कोण कोणाक मारताली आनी प्रत्येकटो आपआपली जवाबदारी जी दिल्या आपल्याक ती बरेतरेन सांबाळटालो हे अशे बारीक बरीक अणभव आमकां शाळेंत जेन्ना आमी शाळेन आशिल्ली तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळ्ळे